भारतीय मीडिया जे बारे में त अॼुकल्ह कुझु चवण जो फ़ाइदो ई न आहे भारतीय मीडिया अॼुकल्ह अहिड़ी ख़राब थी वई आहे की हर ख़बर खे अहिड़ो लंबो चौड़ो करे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं कंहिं बि ख़बर जो केतिरो सच आ्हे असांखे कुझु ख़बर ई न पवंदी आहे की इन ख़बर जो केतिरो ॻाल्हि सच आहे ऐं केतिरी ग़लति आहे बसि उनखे लंबो खिचिंदा वेंदा आहिनि ऐं काथे बि कुझु कहिड़े पॉइंट ते कंहिंखे छा ॿुधाइणो आहे के कीअं ॿुधाइणो आहे उन्हनि खे कुझु बि सम्झि में न ईंदो आहे की असांखे हीअ न्यूज़ कीअं हीअ ख़बर असांखे कीअं ॿुधाइणी आहे अ हर ख़बर जे बारे में एॾो कुझु डिटेल में ॿुधायो वेंदो आहे की हूअ अधि ख़बर त ग़लति ई साबित थी वेंदी आहे भारतीय मीडिया जो हाणे कोई दीन इमान न रहियो आहे कंहिं बि समाचार जे घणे ई समाचार त अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके असांजी साम्हूं ईंदा ई न आहिनि ऐं घणे ई अहिड़ा समाचार हूंदा आहिनि की जेके घड़ी घड़ी हिकु ई ॻाल्हि खे रिपीट कंदा रहंदा आहिनि की माण्हू परेशानु थी वेंदो आहे

बाक़ी अ न्यूज़ चैनल अ थोरो घणो आज तक जो न्यूज़ चैनल आहे जेको थोरी सुठी ख़बर ॿुधाईंदो आहे या इंडिया टीवी आहे थोड़ो सो उनमें सई ख़बरा ईंदियूं आहिनि बाक़ी त सभु चैनल पंहिंजे म पंहिंजे न्यूज़ चैनल खे वधाइण लाइ बसि पंहिंजी तारीफ़ा कंदा वेंदा आहिनि